स्त्रिमिं आरो भिदिअ कन्तेन्ता ओरैबायदि बुस्तु जाबाय दानि जुगावहाय बेनि साजों जोङो फैसाबो खामायनो हायो किन्तु बेनि गोहोमानो ओरैबायदि गाज्रि जाबायखि दानि जुगनि गथ'फ्रा बांसिन बेनि सायावहाय एक्सपिरियेन्स लायै लायै बा सोलोङै सोलोङै गथ'फ्रा बाहेरानि जुनियावबो जेबो मोन्थिनो थांला गथ'फ्रा ओरैबायदि जाबायखि फरायनायखौ गोसो बारा होआलासेनो स्त्रिमिं आरो भिदिअ कन्तेन्तखौ बांसिन गोसो होनाय जायो नैबे बोसोरावहाय बा थांनाय बोसोरावहाय इण्डियाआ स्त्रिमिं बा भिदिअ कन्तेन्तजोंनो बांसिन रां खामायदों होन्नानै बिदि मोनसे सार्भैआवहाय मोन्थिनो मोनदोंमोन आरो किन्तु बेनि गोहोमा मा गोग्लैदों गथ'फ्रा फरायनायाव गोसो होला बाहेरानि जुगाव बारा बाहेरानि बारहावाखौ मोनजानो थांला गथ'फ्रा जाहैबाय बेनि सायावनो माबायो गोसो जानानै थाबाय थानोसै रुमावहाय मोनसे गेम गेलेनो एबा भिदिअ कन्तेन्त बानायनो थाखाय पाच सय घन्टा रुम सिङांवनो थानानै खालामबाय थागोन बा एबा गेलेबाय थागोन बेफोर बुस्तुआ गथ'फ्रा जेबो बाहेरानि बारहावा मोनजाला नालाय दा बिसोरनि देहायाबो गाज्रि जालाङो आरो दा जुदि बेनि स्त्रिमिं आरो भिदिअ कन्तेन्तखौ खालामालासेनो बिसोरो थांनानै जुदि माबाफोर बाहेरायाव गेलेयोमोनबा एबा माबाफोर सोलोङोमोनबा खारनाय गेलेनाय बा मोसानाय गान खन्नाय दा बिसोरनि लाइफावहाय साबसिन मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनगौमोन बिसोरो ओमफ्राय लाइफाव साबसिन फिजिकेल हेल्थखौबो लानानै साबसिन जागौमोन बिसोरनि हेल्था दा बेखौ बिसोर सान्नो रोङाखै आरो दा लकदाउननि थाखायनो दा लकदाउननि थाखाय बिदिनो जालांबाय होन्नानै सान्नानै लायो लकदाउनावहाय मानसिफोरा मा खालामनो मानो होन्नानै बिदि जाबाय थानानै न' सिङाव जिरायनानै थाबाय थानोसै आरो मा खालामनो होन्नानै मबाइलखौनो नायबाय थानाय जानोसै दा बेनि थ्रुयै गथ'फ्रा सोरबा सोरबा स्त्रिमिं खालामनोबो स्तार्त खालाम जेनबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा इउतुब भिदिअ हगारजेन्नोबो स्तार्त जाबाय सर्त भिदिअसनो माबानो दा बिदियै मानसिफ्रा गावनि पार्सनेल स्पेसखौहाय अनलाइनावसो बा इन्टारनेत इन्टार्नेतावसो हगारनाय जाबाय दा पार्सनेल टाईमखौहाय गावबा गावनि एक्सपिरियेन्सनि थाखाय एबा माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो थाखाय साननो थांला आरो दा बिनि गोहोमा बेनोखि मोजाङै देहाया मोजां नंला दा बिसोरनि दानि जुगावहाय गथ'फ्रा ओमफ्राय बाहेरानि बारहावाखौ इसे मोनजानांगौ सान्नानै माने गथ'फ्रा बाहेरायावबो थांनांगौ होन्नानै आं सानो आरो